खेल खेलने सऽ लोकके देहमे फुरसत मिलै छै मतलब स्वस्थ स्वास्थ शरीर से से मिलै छै किएकि खेले से लोकके देहमे मजबूती जेनाकि देहके दर्द नहि करै छै जेना खेले से लोकके देहमे देहमे देहमे स्वास्थ रहै छै एगदम रहै छै जेनाकि लोक किछु भी कबड्डी जेना कबड्डीये आर खेलै छै देह एगदम चुस्त फ्रुस्त रहै छै किएकि खेले से लोकके उत्साह बनै छिकै हँ खेललियै खेले से जेनाकि मैचे आर खेलै छै तऽ रूपा जीतलियै तऽ रूपा आओर जीतके जेना रूपये जीतलियै चारिगो पाँचगो लड़का रहै छियै ओकरा चल जीतबै तऽ खा लेबै ओना घरमे बैठल किछु मिले बला नहि छै खेले से लोकके हँ चल दस पंद्रह रूपा तू लगेलही दस पंद्रह रूपाके हम लगबै छियौ लगाय ले तकर बाद जे जीतबै से अपना आपसमे बैठके खाय लेबै बिस्कुट चॉकलेट खेले से लोग जेना कबड्डी आर खेलै छै केना कि जेना क्रिकेटे आर खेललै लोक स्टेट लेबल जेनाकि जे अपन घर स्तर पर जेना जिला स्तर पर खेलै छै कि इसकुले स्तर पर बड़ा बड़ा लोग जेना खेलै छै वहाँ पर छै लोग बड़ा स्तर पर पहुँचै छै स्टेट लेबलके जेना खेलने छै हँ ई अच्छा छै खेलेमे आगाँ बढबेके छै आगाँ लोग बढ़ि जाइ छै किएकि ओ ओ अच्छा खेलाड़ी छै हँ तोरा दस हजार रूपा दै छियऽ तू खेल तू आर अच्छा खेलै छऽ हमरा हमरा हमरा टीममे खेल ओ कहतै नहि बीस हजार रूपा बढ़ल जाइ छै बच्चाके उत्साह बढ़ल बढ़ते रहि जाइ छै किएकि खेले से लोकके चोर अथी हँ खेलबै तऽ किछु रूपा हमरो मिलतै घरमे बठि कऽ किछु हुये बला नहि छै किएकि खेलने से एतना लेबल पऽ गेलियै एतना लेबल पे गेलियै कि हँ मम्मी पप्पा जानै छै कि हमर बेटा खेलेमे अच्छा छै नाम होइ छै एगदम नाम होय छै जिला स्तर पर नाम होय छै बहुते लोक चिन्है छै फैन हो जाइ छै बीडियो उडियोमे आबै छै एतना रूपा लगबै छियै चालीस पचास लाख रुपैआ एतना बड़ा लोग बनि जाइ छै हँ सब लोग चिन्है छै हँ ई खेलैमे अच्छा छै लेकिन खेलेमे अच्छा छै आओर रूपा एगदम सऽ मैडल उडल मिलै छै जेनाकि जिला स्तर पर खेललै छोटा मैडल मिलै छै जेना बड़ा स्तर पर खेलै छै तऽ बड़ा मैडल मिलैत रहै छै जेनाकि लोको सब ई फस्ट अयलै ई सकेंड ई थर्ड खेलेमे अच्छा छै जेनाकि किछु भी खेलला गुणवत्ताके सकारत्मक जेनाकि खेले से लोकके शरीरमे फिटनेस एगदम दौड़ो एगो नया उत्साह पैदा लै छै खेले से लोकके एगदम उत्साह बढै छै हम ई खेलेमे अच्छा छै अच्छा हइ ई खेलेमे आगाँ बढ़तै आगाँ बढे दहो ई खेलै छै अच्छा किएकि आगाँ बढ़तै तब हमरा गाँवके नाम होतै हमरा घरके नाम होतै हमरा पापा मम्मी पापा शके नाम होतै रौशन होतै खेलै छै लोग अच्छा से खेलै छै बच्चा तऽ मम्मी पापाके नाम रौशन भए जाइ छै किएकि हम हमर बेटा खेलेमे अच्छा छै खेलेके चाही आगाँ बढे दिए के चाही